नोगोर आरो गामि ओनसोलनि गेलेमु गेलेनायनि फारागथिया मा बेफोरनि फारागथिखौ बुङोब्ला जोंनि जा गामि ओनसोल बे गामि ओनसोलाव गेलेनायनि थाखाय जोंनि जा फिल्ड एबा गेलेनायनि जायगा बिफोर गेलेनायनि जायगाफ्रा सोहोर ओनसोलनिजों एबा नोगोरनिजों जोबोद फारागथि थायो मानो होनोब्ला नोगोर नोगोर एरियायाव ओह जाहा गेलेनायनि बिफोर गेलेनायनि थाखाय जोबोर सुबिदा आरो सुबिदा थायो बांसिनैनो नोगोर ओनसोलाव सिबादा थायो आरो बे नोगोर ओसोलाव गोबां गेलेनायनि ए फोरोंथाइ बायदि फोरोंथाइ होनाय जायो आरो जोंनि बे बिफोरनि थाखाय गामि ओनसोलनि ओनसोलनिख्रुइ नोगोर ओनसोलाव माबा मोनसे गेलेनायनि थाखाय बबेबा गोजौ थाखोआव गेलेहैनो थाखाय नोगोर ओनसोलाव गामि ओनसोलनिख्रुइ गोबां स्कप मोननाय जायो आरो गोजो बिनिखायनो गामि ओनसोलाव गामि ओनसोलनि जा थासारि बे गामि ओनसोलनि गेलेग्रानि जा फिल्ड बेफोर फिल्डफोराव जोंनि जा फिल्ड बेफोराव नोगोर ओनसोलफोरनि बायदि गोबां फोरोंथाइ बायदि फोरोंथाइफोरखौ मोननाया जोबोर खम जायो बिनिखायनो नोगोर ओनसोलनिख्रुइ जोंनि जा ओनसोल एबा गामिनि ओनसोल बे ओनसोलफोराव नोगो गोजौ थाखोसिम गेलेहैनो थाखाय गोबां खस्थ' आरो गेलेनायनि थाखाय गोबां सुबिदाफोरखौ मोननो हाया आरो बैफोर जोंनि गेलेनाय गामिनि ओनसोलनि गेलेनायाव जों फिल्ड एबा फोराबो नोगोर ओनसोलनिख्रुइ गोबां गाज्रि थासारियाव थायो आरो बेफोराव गेलेनानै गोजौ था थाखोसिम गेलेहैनो थाखाय गोब्राब जायो आरो जोंनि ओनसोलाव गोजौ एबा डिसट्रिक लेभेल एबा स्टेट लेभेल एबा नेशनेल लेभेलाव गेलेहैनो थाखाय जोंनि जा ओनसोल ओनसोलफोराव बेफोर डिसट्रिक लेभेल स्टेट लेभेलफोराव लांनो जोंनि ओनसोलाव गोबां बै गेलेफुनायनि गोबां क्लाबफोरा गोबां खम आरो जों बेफोर क्लाबफोर गाब क्लाबफोरा खमनि थाखायनो गोजौ लेभेलाव गेलेहैनो थाखाय जोंनि गामि ओनसोलनि ओनसोलनि गेलेमु गेलेनायफोरा नोगोर ओनसोलनिख्रुइ ओनसोलनिफोर गेलेनायनिजों जोबोर खम खम गोजौ थाखोआव थां थांनो थाखाय मोन्नाय जायो आरो गोजौ लेभेलाव गेलेहैनो थाखाय जोंनि गामि ओनसोलनि गेलेगिरि गेलेगिरिफोरा स्टेट लेभेल एबा नेशनेस लेभेलफोराव गेलेहैनो खाबुखौ जोबोर नोगोर ओनसोलनिख्रुइ जोबोर खम मोनो आरो नोगोर ओनसोलाव नोगोर ओनसोलनि गेलेगिरिफोरा मानि थाखाय स्टेट लेभेल एबा नेशनेल लेभेलाव बांसिन खाबु मोनो होनना बुङोब्ला जोंनो नोगोर ओनसोलनि गेले गेलेगिरिफ्रा खाबु मोननायनि जाहोना बेनोदि जोंनि गामि ओनसोलफोराव गामि ओनसोलफोराव जा फोरोंथाइ होनाय आरो क्लाबफोर बेफोर क्लाबफोरा जोबोर नोगोर ओनसोलनिख्रुइ जोबोर खम बिनिखायनो नोगोर ओनसोलनि गेलेगिरि स्टेट लेभेल नेशनेल लेभेल बायदि इन्टारनेसनेल बेफोरबायदियाव गेलेनो थाखाय जोंनि गामि ओनसोलनिख्रुइ गोबां खाबु मोनसिनो ओह बेनिखायनो बिथांमोना एबा गेलेगिरि बिथांमोना नोगोर ओनसोलनि गेलेगिरि बिथांमोना बांसिनैनो गामि ओनसो ओनसोलनिख्रुइ बांसिनैनो बांसिन बिबांनि जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राइ गोजौ थाखोआव गेलेसिननो थाखाय खाबु मोनसिनो जोंनि जाहोना बिनोदि फारागथिया बेनोदि जोंनि गामि ओनसोलाव नोगोर ओनसोलनिख्रुइ फिल्ड एबा क्लाबफोरा नोगोर ओनसोलनिख्रुइ जोबोर बिबांनि खम नोगोर ओनसोलाव गोबां गोबां बिबांनिथाय बेनिखायनो नोगोर ओनसोलनि बांसिन गेलेगिरि बिथांमोनानो ओह गोजौ थाखोआव गेलेनो थाखाय बांसिन खाबुखौ मोनो